देखियौ हमसब बच्चे सँ बंशी सॅं आहाँके माछ मारैत रही छिपौवा बंशी सॅं तरैला वाला बंशी सॅं जाल सॅं जालो लगबैत रही पानिमे धसि कऽ किया तऽ ओते पढ़ल लिखल इसकुल तऽ नहि जायत रही ताहि दुआरे छी तऽ मूर्खे आदमी बंशी लए कऽ जाल लगाय कऽ तकर बाद ओ डंटा वाला होइया बनाथ होइया एहि सबसँ बड़का बड़का माछ बनाथ मे बाझैत रहय जाल मे छोटको बाझैत रहै कबै बाझैत रहै सिंघही बाझैत रहै से आनि कऽ दस टाका मे बेचबो करी एहेन बात नहि छै दस टाका के बेचियो ली दस टाका मे तऽ पहिने आहाँ के बहुत चीज होइत रहै अखन तऽ दस टाका के कोनो मायनो नहि छै आ एखनो जाल लगा लै छी बंशी लगा लै छी माछ खाय कऽ मोन होइया पैघो सँ पैघ माछ बझा लै छी आहाँके कपछो सँ मारि लै छी सहऽतो सँ मारि लै छी माछ मारि कऽ किछु बेचितो छी आ अपना गुजर करै छी खाइतो छी आओर आहाँके इएह आहाँके कहब जाइ छी दुबैया बाध यऽ तेहट्ठा बाध यऽ के बगले मे ओकरा दू चैनी कहै छै ओहो बाध मे जाल लगबै छी तीन चारि जगह दू किलोमीटर घर सँ दूर जाल लगा कऽ बंशी लगा कऽ बनाथ लगाय कऽ जेना तेना नहि होयत तऽ ककरो सँ खोलियो लै छी नहि माछ जाहि दिना भेल दोसरे लगेलक ओकरे माछ खोलि कऽ मे सँ नहि देखाइ दै यऽ चोरइयो कऽ लै छी छोड़ै नहि छी मुदा मुदा खेबे करब एको पीस खेबे करब आइ खाय नहि खायब जेनाकि मंगल दिन बारि दै छी रवि दिना शनि रवि कऽ कहैया घरो पर जे नहि आनै लए तैयो आनि कऽ चुपचाप नहि होइया तऽ पकाइयो कऽ खाइते छी एहेन नहि छै जे हमसब मिथिला के वासी छी ताहि दुआरे हमसब बेसी एहिठाम डेली माँ तारा के आहाँ के बलि प्रदान होइया छागर पड़ैया नहि जाहि दिन छागर पड़ल ताहि दिना माछ आयल ताहि दुआरे हमसब माछ खाइ छी